میں نے کچھ ہی دن پہلے امیزون سے بینگل آڈر کیے تھے جو کہ مجھے بہت ہی اچھے لگے پیکنگ بھی بہت اچھی ہوئی تھی اور یہ بھی بینگل جب میں نے دیکھے تو بہت ہی غالب اندر سے جیسے کہ میں نے آن لائن دیکھے تھے سیم ویسے ہی آئے تھے اور پرائز میں بھی کافی اچھے تھے میرے ایک دم فٹ آ گئے اور ان پر جو اسٹارس لگے ہوئے تھے بہت ہی زیادہ شائن کر رہے تھے چھوٹے بڑے ہر طرح کے اسٹارس اس پہ لگے ہوئے تھے بینگلس کا کلر بھی بہت ہی اچھا تھا ایک دم لائٹ کلر تھا جیسا مجھے چاہیے تھا ایسے بینگلس میں نے آج تک نہیں پہنے یہ بینگلس مجھے بہت ہی زیادہ اچھے لگے یہ بینگلس میرے گھر میں سب نے دیکھے تو انہوں نے بھی بہت ہی زیادہ تعریف کری ان کو بھی یہ بینگلس کافی زیادہ پسند آئے اور میری فرینڈس وغیرہ نے بھی ان بینگلس کو دیکھ کر انہیں بھی کافی اچھے لگے اور وہ بھی ان بینگلس کو پرچیز کرنا چاہتی ہیں